खुरपी लऽ कऽ कनीदूर कोड़ि लै छी खुरपी लऽ कऽ कोड़लहुँ ओहिमे लगेलहुँ ओहिमे रबी पत्ती लगा देलहुँ खुरपीसँ कोड़ि लेलहुँ आओर बेसी जङ्गल रहल तऽ बड़का हसुआसँ काटलहुँ बेसी जङ्गल रहल तऽ काटि लेलहुँ आओर नहि भेल तऽ खुरपी चलेलहुँ कमा देलहुँ घासके जड़ि जड़िसँ कमेलाके बाद जङ्गल नहि रहै गाछ नहि बढ़िआँसँ फैलतै तऽ इसीलिए खुरपीसँ कोड़ि देलहुँ तऽ गाछके बढ़िआँसँ फैलाएल तऽ खुरपीसँ कोड़लहुँ बढ़िआँसँ गाछ फैलैत रहल नहि कोड़बै काड़बै तऽ गाछ तऽ पूरा दबिए दबैक जेतै आगे बढ़ैलए कोशिश नहि करतै तऽ वएह लऽ कऽ खुरपी लऽ कऽ केलहुँ आओर यदि बड़ा बड़ा घास हो गेल तऽ अथी हसुआसँ काटि लेलहुँ